मे को चप्पल चाहिए जे स्नेकल में चाहिए रूपानी बच्चों पर डेल चाहिए बच जूता भी चाहिए अरे बच्चों के लिए दस साल के लिए एक बारह तेरह साल की दो जन तो आपका काम कहाँ पर है आप बता दीजिए दुकान कहाँ पर है है जी हाँ ठीक है भेज दिया जाए ठीक है ठीक है हमको जब ले जाएंगे ओके बस